میں اپنی تصویروں میں ترمیم کرنے کے لیے بہت سارے فوٹو ایڈیٹر کا استعمال کرتا ہوں اور اور تصویروں کا فوٹو ایڈیٹنگ کرنے کا بھی میں بہت شوق رکھتا ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے فوٹو ایڈیٹنگ کرنا اور تصویر بنانا اور ان فوٹو ایڈیٹر کی وجہ سے میں میں اپنے فوٹوز کو ایڈیٹ کر ایڈیٹ کرتا ہوں اور بیک گراؤنڈ سب سے پہلے میں اپنے تصویروں میں بیک گراؤنڈ چینج کرتا ہوں اور فوٹو کو کلیئر کر کے بیک گراؤنڈ میں میں لگاتا ہوں اور اچھے اچھے ایڈیٹر سے اچھی اچھی طرح کے اچھی اچھی طرح سے ایڈیٹنگ کر کے میں تصویریں ایڈٹ کرتا ہوں